میں نے اپنے گاؤں میں آٹھویں تک کی شکشا کی اس کے بعد میں نے اپنی تعلیم کے لیے ہمارے جسٹ پاس میں ایک قصبہ ہے وہاں گیا کھج والا جہاں ہے وہاں میں نے ٹینتھ تک پڑھا اس کے بعد میں سیکر ایک جگہ ہے وہاں ٹویلتھ تک پڑھا اس کے بعد میں میں نے گریجویشن کیا بی ایس سی مہاراجہ کولیج جے پور سے اس کے بعد میں وہیں سے میں نے جو ہے راجستھان یونیورشٹی سے ایم اے کیا اور پھر میں کوٹہ اوپن سے میں نے راجستھانی میں ایم اے کیا